आङो बे बिबार गायनाय समावहाय एबा गारदेनिं समावहाय माखासे बिबाराव दै लुग्रा आइजेंफोर बाहायो थ' बेनि गेजेरावनो बे जोंनि हेन्देल मोनसे आं मोनसे हेन्देल बाहायो बे हेन्देलजों दैया होयोब्लाथाय दै होयोब्लाथाय बिबारनि बिफाङा मावा जायजों बिफाङा सेबैनो थायो एबा थांनानै थानो मोनो नाथाइ जोङो जुदि हेन्देल बाहायालासेनो दैखौ बालथिंजों स' स' लुनानै होयोब्ला बिफाङा मारै जायो बिफाङा जोंनिया मावो मावनानै बियो थाब थांखांनो हाया हाया जायो आरो जे रोदा सिथाबनो हायाव बेयो इसे उसुबिदा जायो आरो हाख'वा हाख'वा जायो जायनि थाखाय बिफाङा नांगौ बायदि रोदोमनो देरनो मोना आङो बै हेन्देलखौ मानि थाखाय बाहायो जेनेबा बे जेब्ला बे हेन्देलखौ आङो दै सारग्रा हेन्देलखौ जुदि बाहायो बाहायब्लाथाय बिफांनि मोदोमा थियैनो थायो आरो ना दैया जिहेथु मिहि गयो नालाय बेयाव बिफाङा जेबो गोहोम खोख्लैया एबा मावा जों आथिखालाव नाथाइ जोंनि गामि ओनसोलावहाय माब्लाबा माब्लाबा गारदेनिं एबा बागानावहाय जोङो मथरजों दै होबोनायबो नुनो मोनो गिबियाव जों मथरखौहाय मथरनि दैखौ जोङो हायाव फोनाङो हायाव फोनांनानै जोङो लोमला होनांगौ लोमला होयोब्लाथाय बै माबाया मा होनो बिखौ हाया सियो हाया सिनाय लोगो लोगो बिफाङा थाजिम मोनो जायजों बिफाङा देरनो चान्स मोनो एबा मावा मावाबासेनो बियो दैल' मोनबाय थानो हायो आरो ना आरो ओंखायनो जोङो जोंनि गामि ओनसोलावहाय बांसिन बै मथरखौ बाहायो आरो लोगोसे बि बिबाराव दै लुग्रा हेन्देल बेखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेफोरखौ बाहायोब्ला आं दहाय जे बुंबोबाय बिफांनि जि रोदा रोदाया खुरखानो चान्स मोना एबा खायदा मोना बेनिफ्राय आरोबाव दङ जोंहा हाया खुरख'वा हासार जेसेबां होयो बे हासारा बिबारनि गुदियावनो थानो गोनां जायो जायजों जोंनि बिबारनि जे महर बा बिबार बे बिबारा सोमखोर महर लायोे आरो लोगोसे थाबनो बियो बिबार जोंनो होनो हायो